दानिया देहायाव मास मोननै जाब्लानो मेडिकेलनि जगाजग लायो गोदोनि दिनाव जों बिदि डक्ट'रखौबो मिथिया मेडिकेलखौबो मिथियामोन बहाबाफोर गथ' लोमजानाय लानानै थाङोब्लाबो बेसेबा गोजान बानानै लाना थांनांगौमोन साइकेलबो गैया गारिबो गैया बेसेबा आलाय सिलाय जोंनि दिनाव फिसा खांबोनाया बेबायदिनो जों सोलिबोदोंमोन बेबायदिनो जाबोदोंमोन बेनि गेजेराव सोरबा बायदिया न'खरावबो बेसेबा जेंना गथ' लानानै थांब्लाबो होनगोन बबाव बेरायनानै थाहैदों गथ' डक्ट'रनाव लांनाया माला संगोन माला खावगोन बेबायदि होननानै बिखुमजोफोरजों बेसेबा खस्त'बो जायोमोन बिसोरजोंबो बुंजायोमोन बेनि गेजेरजोंबाबो जों सोलिबोदोंमोन रायजा बुजा आगोलनि बिहामजोआ बिखुमजोजों बुजायोमोन दानि बिहामजोआ बिखुमजोखौ उल्थायै बुफिनो नाय बेसेबां जेंना बेसेबां ओरि जोंफोर बिखुमजोजों बेसेबां रायजायोमोन बेसेबां एरैमोन ओंखाम फाला लाब्ला गाव गाव जुमाय संनानै सिननानै होनांगौमोन हालाय साखरफोरनो आलु बाथोन देनानै बहाबा भाजा पुरा एवनानै न'खर लाना न'खर बेसेबा खस्त' ओंखाम हैनो थांब्लाबो दुब्लियाव गुग्रुं खांग्रां जालायनाय लामा मोजां नुवा बिदि आलिखौनो बारख' हाया होननानै बेयावबो हौवाफोरजों बुजानाय हौवाफोरजों रायजानाय नों बिदि आलिखौनो बारख' हाया मा मावना जागोन मा आरिगोन होननानै थिखिनि मेराय मेराय बुयोमोन आगोलनि हौवाफोरा दानिया आरो मालाय बेफोरबायदि कस्त'आनो गैला खस्त' गैयिनि गेजेंदोबाबो दा मोजाङैनो सोलिबोया सानफ्रोमबो सानफ्रोमबो हाय खायजाल' जानो नागिरो जों बेसेबा कस्त'यै सोलिबोदोंमोन बेसेबा कस्त'यै हरिबोदोंमोन दानाय लुनाय संनाय खावनाय मावनाय दांनाय हर गेजेरावनो माइआ सौ हर गेजेरावनो माइरङा खु आरो बेनि गेजेरावनो हालाय साखरफोरखौबो सानहर आरो नै दिनै आथ्थायाव संनानै जाहोहरनांबाय आथ्थायाव संनानै जाहोहरनानैबो बेनि गेजेरजोंबो आरो दसतायाव सङै खावै ना गुरनानै ना सायनानै आरो खर'आव रुजुननानै दुब्लि फोथाराव ओंखामखौ लाना थांनांगौमोन साथाम साब्रै हालुवायनो जों खर'आव रुजुनानै आगसिखै आगदाखै लाबाय दै जुदु आगसिखै लाबाय ओंख्रि ओंख्रि बाल्थिं लानानै हारसिं हारसिंनो थांनांगौमोन साथाम साब्रैनि ओंखामा खर'आवनो थानो नांगौ खुरै गंब्रै खांसि गंब्रै ओंखाम बेखौ जों रुजुननानै लानानै थाङोमोन आवगोल जों मोनबोदोंआनोर' जों बेखिनिखौ न'खरावनो दा बेयाव मोनाखैबाबो जों आगोल न'आव मोनबोदोङो हर गेजेराव माइ नाब्ला दाउ गिसिरबासो ओंखाम संनाय दाउ गिसिरबासो ओंखाम खुरनानै होनो मोननाय आरो दसे उन्दुबाय ग्रोब उथिनानै आरो माइ सौफिन माइरं खुफिन आरो बेनिफ्राय ओंखामा संलाय हालाय फाथायफोरनो जाहोहरलाय बेबायदि सोलिबोनो मोन्दोंमोनर' जों आगोलो